बिहारमे लोकसङ्गीत समारोह बेगूसरायमे होइ छै मैथिली करा कार्यक्रम होइ छै स सङ्गीत समारोह होइ छै नाटक होइ छै बिहारमे जेनाकि नाटके होलै वहाँसे बड़ा बड़ा लोक आबै छै सङ्गीत सुनैले जेना भजने किछु होइ होइ रहलै जेना रामे भजन होइ छै गीता उताके कोइ बनै छै लोक बहुत से लोक आबै छै देखै सुनैले वहाँपर जेनाकि भजन जेना रामे भगवानके कोनो भजन भेलै सोनापुरमे जेनाकि बड़का मेला लगलै बेगूसरायमे सबसे बड़ा मेला लागै छै बेगूसरायमे स माउथसब जेना छठि परब मनाओल जाइ छै बेगुएसरायमे छठी मइआके के उत्सवपर मनाओल जाइ छै बेगूसरायमे लोक बहुतसे लोक कार्यक्रमके अन्तर्गत आबै आबै छै बड़का बड़का लोक जेना पदाधिकारी कोइ भी समारोह होइ छै तऽ लोक यहाँपर आइ रहलै लेकिन कोइ भी समारोह जेना कमे लेवल आओरके होलै तऽ वहाँपर छोटा भीड़ लागै छै बड़ा भीड़ नहि लागि पाबै छै ओतना देर किएकि लोक तनिक जतना खरचा रहै छै वहाँपर जतना खरचा लागै छै बिहारमे जे जतना खरचा लगलै जतना बड़ा लोक खरचा लगै छै ओतना बड़ा लोक वहाँपर आबै छै जमा होइके देखै छै जेना भजने आओर किछु भै गेलै तऽ